हमरा पास पहिल फोन जे छै ओ नोकिया सिक्स ए के रहै लेकिन आब जे हम नया फोन खरीदलियै यऽओ जे छै रेडमी एक्स थ्रीके फोन छियै पोको एक्स थ्रीके जे रेडमी कम्पनी द्वारा ऑपरेट कयल जाइ छै लेकिन ओकर फोनमे जे छै बहुत जा दा बदलाव एलैया जेनाकि पहिले फोन जे रहै ओहिमे दू मेगा तीन मेगा पिक्सलके कैमरा रहै अगिला आ आई काल्हि जे पछिला कैमरा देलकैया ओहो देलकैया बीस मेगा पिक्सल सँ शुरुए भेलैयाओकर आ रेडमी सिक्स ए के जे पछिला कैमरा छै ओ जे छै बारह तेरह मेगा पिक्सल के रहै आ जे पछिला नया फोन एलैयऽ ओहुमे जे छै बढ़िऑं कैमरा हाईटेक सेन्स बेस्ड की नाम छै सेन्सर के यूज कयल गेल छै ओहिमे चौसठ मेगा पिक्सल तक केँ कैमरा जे छै यूज कैल गेल छै आ आई काल्हि केँ जे नया जमानामे जे स्मार्ट फोन एलैयऽओइमे तऽआर हाईटेक कैमराकेँ जे छै से यूज कैल गेल छै